بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں دن بھر پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے جیسے پانی سب سے پہلے پینے کے لیے زیادہ ضرورت پڑتی ہے پانی کی کھانا پکانے کے لیے بھی بہت ضرورت پڑتی ہے اور برتنوں کو صاف کرنے کے لیے بھی پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے کپڑے دھونے کے لیے پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے نہانے کے لیے بھی پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے گھر کی صفائی کے لیے بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے پیڑوں کو بھی پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے جیسے فصل اگانے کے لیے بھی اور مسلمانوں کو تو پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی بھی پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے